हलो हांवें आजिलो हॉस्पिटलान कॉल केल्लो सामको लागला ओके हय म्हाका म्हाजें एक फूल बॉडी चॅकप करून घेवपाक जाय आसलो डॉक्टर आं डॉक्टर तें म्हाका फूल बॉडी चॅकप करून घे म्हटलां तेन्ना त्यो खुबश्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसा पळय त्यो हांवें वांगडा म्हाका खंय मेळटली जाल्यार म्हाका दिसलें तें आजिलानूच मेळटलें म्हुणून हांवें आं डॉक्टर ओके तेन्ना आनी कितें प्रोसिजर आसा बी असो म्हटल्या येयलो की हांवें कितें करपा जाय रॅजिस्ट्रेशन बी जावं ओके ओके आनी डॉक्टर कितें चार्जीस बी आसता डॉक्टर काय आं डॉक्टर ओके सो सगळे फॅसिलिटी आसा थंयसर हय ना बाकीचें तुमी थंयसर सगलें करून घेतले न्ही सो कांय ना फक्त हांवें येवपाचें आनी कितें स्पॅसिफीक डिटेल अशी कांय ना न्ही ओके ओके बरें डॉक्टर थँक यू तुमी इनफॉमेशन शॅयर केल्या बद्दल ओके ना ना थँक यू